जिसलै कोई बी तेहार औंदा तां अस सारे जनें घर इक्कठे होन्ने ग्रांऽ च अस जिसलै इक्कठे होन्ने सारे लग्गे आखना बनाओ बनाओ मिगी लग्गी मम्मी आखनां तूं अज्ज गाजर दा हलवा बना सारे इक्कठे होए दे तूं बना मिगी ओंदा गै नेईं हा में पैह्ली बार लग्गी बनाना फ्ही दिखेआ यूटयूब पर सर्च किता कि कि'यां बना कि'यां नेईं सारे आवा दे हे घर फ्ही लग्गी फ्ही सारें पूरे यूटयूब पर दिक्खियै फ्ही में ओह् बनाया सारें गी बड़ा पसंद आया कुसै गी एह् नि लगेआ कि अस पैह्ली बार बनाया होर इक कश्मीरी पालक होंदा अलग होंदा ओह् बड्डे पत्ते होंदे नोहाड़े ओह् इत्थै असें दिक्खै दा निं हा जदूं पैह्ली बार साढै़ आंदा ओह् उस्सी बी बनाने लेई सारे आखन बड़ा शैल साग बड़ा शैल उस्सी जेह्डा सारे शा शैल बनाग अस बनाना उस्सी लैता में उस्सी बी यूटयूब पर सर्च करियै ओह् बी बनाया ओह् बी सारें गी इन्ना टेस्टी लग्गेआ इ'यै कि असें गी यूटयूब उप्पर बड़ा फैदा होई गेआ नां कुसै गी पुच्छने दी जरूरत नां कुसै गी पता चलेआ कि अस पैह्ली बार बनान्ने आं तां गजरेला बी इन्ना शैल बनाई ओड़ी सारी चीजां दिक्खियां केह्डी केह्डी पौंदी सारी दुकान उप्परां मंगाई ओड़ी साढ़ै उत्थै कच्छ गै दुकानां न उत्थुआं असें लेइयै काजू बदाम खोआ दुद्ध सारा कुछ मिली जंदा सारा किश लैता सारा किश पाया पूरा यूटयूब उप्परां दिखदी रेही इक उसलै किन्ना पाना पुनिइयै कोह्की चीज पानी उ'नें सारें दे औनै उप्पर बनाई ओड़ेआ सारे इन्ने खुश होए कि हां किन्ना बनाई ओड़ेआ उस